पी टी उषा उणिवींह सौ असीं जे डाइक ॾाकाई में नालो रोशन कयो हुओ पी टी उषा की हींअर असां तुलना कंदा आहिनि अने पी टी उषा खे पय्योली एक्सप्रेस चयो वेंदो आहे पी टी उषा चोथें दर्जे खां ई दौड़ में पार्ट करिंदी हुई पी टी उषा जे ज़माने में बि स्पोट महिला रांदि में कोई भाग न वठंदो हुओ बेटी उषा अत इलाही ग़रीब हुई खाइण जे पैसनि जे न करे बराबर ओलंपिक जे हारे वई हुई पी टी उषा नारी शक्तिअ जो प्रतीक आहे हुन केतिरा ई गोल्ड मेडल जीते करे भारत जो नालो कढायो आहे हिकु नंढे ॻोठु मां निकिरी करे ओलंपिक ताईं पहुती आहे उन खे अर्जुन ऐं पदम श्री इनाम मिलिया आहिनि ऐं उन केतिरा ई खिलाड़ी तयारु करे भारत खे ॾिना आहिनि